कया योग योग न हिकु नमूने जी ॾाढी सुठी वर्जिश आहे योग करण सां ॾाढा फ़ाइदा थींदा आहिनि अॻे ज़माने में खां ईअं पंज साल अॻ में पंज हज़ार सालनि खां अॻ में ईअं योग योग चल हलंदी थी अचे अॼु जे ज़माने में ईअं जिम ऐं एरोबिक्स जुंबा वग़ैरह चालू थी विया आहिनि न त अॻे माण्हू ईअं योगा ई कंदा आहिनि कंदा हा योगा करण सां न शरी शरीर जूं नसूं खुलनि थियूं सभु नमूननि जूं बीमारियूं हटिजनि थियूं ऐं कैंसर जो रोग बि योगा करण सां लही वेंदो आहे योगा त करणु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे योगा करण सां पुराणे ज़माने खां ईअं योगा हलंदी ईंदी आहे योगा शरीर लाइ ड फ़ाइदे मंद आहे योगा जे करे असां नित नेम ऐं सभु कुझु करे सघूं था उन सां असांजा वि ऐं व्यायाम बि ज़रूरी हूंदो आहे सूर्य नमस्कार करणु वध वज्रासन करणु इस शवासन करणु ईअं सभु खे ॾाढो फ़ाइदो कंदा आहिनि योगा हिकु नमूने जी सुठी ऐं बीमारी दूरि करण जी दवा आहे इन करे योगा ऐं आत शवासन आसन ऐं योगा ज़रूरु करणु खपे इन सां असांजे शरीर खे ॾाढो फ़ाइदो पवंदो ऐं मगज़ जूं शान मगज़ खे शांती ईंदी आहे ॿियों त हिन इन करण सां असांजो मन शांति रहंदो आहे